जि'यां कि अज्ज तुसेंगी सनान लग्गेआं अ'ऊं ऐग्रीकल्चर दे बारै च होर मैं आपू इक मतलब खेती बाड़ियै दा कम्म करदा मेरे दादा बी इ'यै करदे होर मेरे पापा बी इ'यै करदे होर मैं खेती बाड़ियै दे कन्नै कन्नै कि स्कूल बी पढ़दा होर घरैआह्ले मतलब मदद बी करदा हा जि'यां कि इसलै तुसेंगी सनां तां अग्गें जून जुलाई बिच्च अस मक्कां लांदे होर मक्कां साढ़ा पैह्ले होंदा कि मक्कां साढ़ै खुंबे बांह्दे फ्ही होएया कि दांद दांद होई गे जां फ्ही ओह् होई गेई मशीन होई किसै कन्नै बी अस मतलब खुंबे बांह्दे होर ओह्दे बिच्च मक्का रांह्दे फ्ही थोह्ड़ियां होंदियां उ'नेंगी गुडदे बगैरा होर फिर होंदे कि मक्कां थोह्ड़ियां बड्डियां होंदियां ते मक्क लगदी फ्ही उसी अस कड्ढदे होर कड्डी'र ते मक्कां ओह्दियां बाह्र कढदे होर ओह् होंदा कि असें मक्कां कुट्टने थोह्ड़ी प्राब्लम औंदी असेंगी मक्कां हत्थें कन्नै असें कुट्टना पौंदिया खरोड़ने पौंदिया होर एह्दे आस्तै मैं कि मैं इक मतलब ऐग्रीकल्चर दफ्तर गेआ होर मैं इक ऐप्लीकेशन दित्ती कि असें इ'यां मतलब थोह्ड़ी मती प्राब्लम आवा'रदी होर तुस एह्दा साढ़ा किश हल कड्ढो उ'नेंगी मैं उं'दे कोला परमीशन लैती उनें आखेआ जाओ पैह्ले मतलब अपना सरपंच मैंबर बगैरा जेह्के बी हैन उं'दे कोला मतलब परमीशन लैओ पैह्ले ग्रांऽ दी उत्थुआं मैं लेई'र दोबारा ऐग्रीकल्चर दफ्तर गेआ उत्थें जाई मैं एह् आखेआ कि मिगी मतलब प्राब्लम आवा दी होर मिगी इक मक्कां कुट्टने आह्ली मशीन चाहिदी होर फेर मैं ओह् मशीन घर आंदी होर ओह्दा मिकी मतलब बड़ा ही फायदा होएया कि के क्योंकि जेह्का कम्म मतलब दो घैन्टे च होंदा हा ओह् अद्धे घैन्टे बिच्च होआ दा उस मशीन कन्नै होर इक गल्ल ऐ कि साढ़ै मतलब ग्रांऽ बिच्च लाइट दी बी बड़ी कमी थी होर मैं कि मैं ओह् बी ओह्दे बारै च कम्प्लेन कीती होर उ'नेंगी मिगी लाइट दा कनेक्शन बगैरा अलग दित्ता होर मैं मिकी ओह्दे कन्नै मतलब बड़ा ही फायदा होएया होर कि जि'यां तुसेंगी सनां दा अस ऐग्रीकल्चर बारै मतलब बड़ी बगैरा सब्जी बगैरा लांदे होर मतलब होर बी बड़ा किश अस ओह्दे बिच्च लांदे खेतीबाड़ियां कम्म करदे जेह्का बन्दा हर किश लांदे होर जेह्का होई गेआ कि मतलब मतलब एह् बड़ा ही मतलब स्हेई कम्म ऐ इसी मतलब बड़े मतलब बड़े घट्ट लोग करदे होर एह् खेती बाड़ियै दा कम्म ऐ जेह्का एह् सिर्फ इक मतलब किसान ही करी सकदा जेह्का स्टार्टिंग कोला कीता होऐ होर जेह्का मतलब नमां बन्दा जन्दा ते नोहाड़ा आस्तै एह् बिल्कुल होंदा कि अलग स्हाबें दा होंदा क्योंकि किसान ही एह् खेती बाड़ियै दा कम्म करी सकदा होर